म्हजो फर्स्ट प्रोडक्ट प्रिंटर प्रिंटर आयज काल आमची गरज जाल्ली आसा एक शिक्षकाक तर प्रिंटरचो खूब उपयोग जाता भुरग्यांक जाय तेन्ना कार्यपत्रिका चित्रां फोटो कॉपी प्रस्न पत्रिका काडून दिवपाक मेळटा हर एक कार्यालयांत फोर्म्स सरकुलर लेटर्स एस्टिमेट करपाक जाय जाल्यार कोटेशन्स दिवपाक जाय जाल्यार ताच्यो कॉपी काडपाक सोंपें जाता हर एक कामांनी तुका प्रिंटर जायच पडटा बिलाक लागून ना जाल्यार बिलां कशीं दितले प्रिंटर आसत जाल्यार हार्ड कॉपी स्वरुपांत प्रूफ दवरपाक बरें पडटा आमची बरोवपाची जी तांकत आसता ती कमी वापरपाक पडटा काम सोंपें जाता वायरलस मोबायल कनेक्टिविटी करपाक मेळटा ताचो वापर इतलो सोंपो जाला की सगळें काम सुटसुटीत जाता परत परत बाजारांत वचून कॉपी काडपाक पडना घरांत एक प्रिंटर आसप म्हणजे कितलेशेच पयशे वांचतात भुरग्यांक एसायमेंट करपाक प्रोजेक्ट करपाक प्रिंटरचो खूब बरो उपयोग जाता प्रिंटर ही आज काल सगळ्यांचीच गरज जाल्ली आसा जगाचेर खंय गेलो जाल्यार प्रिंटरा शिवाय कामां जायनात हॉस्पिटलांत वचात जावं पुलीस स्टेशनार वचात खंय गेलीं जाल्यार प्रिंटर ही एक आतां गरजेची वस्त जाल्ली आसा कोणाक जर कॉपी काडून हाडपाक जाय चल प्रिंट मारली की प्रिंट येता एकादो एक जर कॉपी तुमी टायप केली जाल्यार हजारांनी प्रिंट आमकां एका प्रिंटाचेर काडपाक मेळटा पयलीं हें हातान बरोवपाचें काम खूब कठीण जातालें पूण एक बटण मारलो काय धा कॉपी अश्यो येतल्यो तर असो हो प्रिंटराचो उपयोग जाता